हाँ आप राजपाल कैब सर्विस से बात कर रहे हैं सर मैं वह पाँच दिसम्बर शाम के सात बजे सिंधी कैंट से सांगनारे के लिए कैब बुक करनी थी हाँ सर मेरे को कैब ही बुक करनी है आप मेरे को शाम को सात बजें पाँच दिसम्बर को वहाँ पर सिंधी कैंट मिल जाइए और अब मेरे को सांगानेर छोड़ देना ठीक है कोस्ट क्या रहेगी सर प्राइस क्या रहेगा डेढ़ सौ रुपए ठीक है सर